हां जी अज कल दा जीवन बड़ा ही असान होई दा ऐ जियां कि साढ़ा लोग अजकल्ल पैदल चलदे हे एड्डी एड्डी दूर किलो मिटर अजकल्ल इन्नी लोकें गड्डियां बगैरा रक्खी लेईयां इन्ना असान होई गेदा ऐ ऑनलाईन सिस्टम ऐ रेला दी टिक्ट होई ऐ जहाजां दी टिकट होई ऐ सब कुश फोने दे जरिये ऑनलाइन करवाई लैंदे नै टिकट बुक करवाई लैंदे नै हैं उस तो बाद कि कोई बी चीज किसे कन्नै गल्ल करनी होए दूर च कुसै बाह्र कंट्री च कुसै कन्नै गल्ल करनी होऐ वीडियो कॉल इन्ना असान पैह्लैं दे जमानै च इ'यां कि चिट्ठियां म्हीने बाद चिट्ठियां लिखनियां म्हीनै बाद चिट्ठियां पौंह्चनियां इन्ना टैम लग्गी जंदा हा ते जिसलै तकर टैम लगदा हा उसले तकर कुदै बंदा आपूं मिली आंदा हा अजकल्ल इन्ना जीवन असान करी ओड़े दा कि लोग सोचदे कि इक ते बंदा वीडियो कॉल दे जरिये बंदा इ'यां लगदा कि कोल गै बैठे दा ऐ ते उसतो बाद कि बंदा इन्ना अजकल्ल अडवांस होई दा इन्नी टैकनॉलजी होई दी साढ़े साम्बे च कि साढ़ा की सब कुश फोनै जरिये बंदा केह् कुश निं करी सकदा सब कुश इन्ना अग्गें बधी दा साढ़ा साम्बा ते ओह्दे बाद कि अजकल्ल स्कूलें दियां फीसां वगैरा वी बंदा ऑनलाईन करी सकदा स्कूल च होईया स्कूल स्कूल दे बारे बड़ा ऐडबाईमैंट परा दस्सी ओड़दे नै ओह्दे बाद की बंदा कोई चाहे कोई बमार होऐ कुश बी होईया बंदा टिकट बंदा पर्ची बगैरा कटाई लैंदे फोनै जरियै अजकल्ल बड़ियां सुविधां अजकल्ल लोग इन्ने बधी दे इन्ना जीवन असान होई दा पैह्लें कोला बौह्त ही जादा